रेस्टोरेन्टमे गेलिऐ सेकेण्ड वाइफ मे जाहिमे इधर उधर रहलै डेस्क बेन्च आओर हम ओकरा बाद पार्किन्गोमे गेलियै तऽ पार्किन्गोमे नहि रहलै सुविधा जिसके कारण हम इसके बारेमे पूछताछ कयलियै की कथी भेल